खगोल विज्ञानकए शौकके रूपमे लेबयके प्रेरणा हमरा अपन नानाजीसए भेटल ओ ज्योतिषके विद्वान छलखिन हुनका जे हम गणना करैत देखैत रहियै तँ कतहु नहि कतहु कियो आबय इहो कहय छलाह जे ई सब किछो नहि छै एकरा ओकर प्रभाव किछो नहि होइ छै तए इहो सबके जे छै से हम देखलियै हुनका जे ओ जे किछु भी करैत रहथिन आ बहुत छोट छोट गणना एगदम सूक्ष्म गणना सब जेना करैत रहथिन तऽ ओहिसँ बहुत प्रभावित केलक आ एखन तऽ ई ज्ञान विज्ञान जे भी छै अहाँ समाचार सुनबै जे भी देखियौ या जे भी छै तऽ ओहो सबके जानकारीके वास्ते जे छै से दुनूकए मिलाकऽ अगर देखै छिए तऽ लागै छै जे नहि खगोल विज्ञानके अनुभव होना चाही आओर ताहि दुआरे जे छै से कने ओहिपर धियान गेल आओर भेल जे ओहिओमे किछु ज्ञान भेटना चाही